हाँ हाल ही में मैंने एक सैमसंग का टी वी खरीदा है कुछ दस दिनों के अंदर स्मार्ट टी वी है अच्छा इंटरनेट चलता है उसके अंदर यूट्यूब वगैरह सब कुछ इतना अच्छा चलता है और स्क्रीन भी करता है तो काफ़ी लुकिंग दिखता है बहुत अच्छा दिखता है उसके अंदर डिस्प्ले भी शानदार है उसकी और लाइट भी कम खर्च करता है और कैसे भी पेन ड्राइव चलाएं तो भी नहीं अटकता मतलब शानदार चलता है उसके बारे में जितना कहूँ उतना कम है मेरे से पूछा जाए कि कोई ही कोई पूछे भाई कि कौन सा टी वी लेना चाहिए तो मैं बताऊंगा उसको सैमसंग का स्मार्ट टी वी लो क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे फीचर हैं नेट कनेक्ट करते हैं उसमें डिश की कोई जरूरत नहीं होती है और कई चैनल चलने लग जाते हैं बस टी वी के रिमोट से चैनल बदल दो चैनल चलेंगे एक बार नेट कनेक्ट कर दिया तो उसके बाद तो बस बल्ले बल्ले